हेल हेलो हाँ किराना स्टोर से ही बोल रहे हैं हाँ रखते है न मैम सब किस्म का चावल मिल जाएगा हाँ हाँ रखते है न मैम हाँ अरे हाँ यह चावल यह चावल तो अभी सबसे नया आया हुआ है मार्केट में और बहुत चल रहा है मैम हाँ और रिपोर्ट भी अच्छी है यह चावल की की बहुत अच्छा है कर के खाने में हमने घर में तो नहीं ट्राई किया लेकिन बहुत अच्छा है खाने में

यह पाँच सौ रुपये किलो है मैम हाँ नहीं महंगा है ज़रूर मगर आप खाकर देखिए मैम इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और लोग पसंद कर रहे हैं यह चावल को मेरे पास तो बहुत डिमांड में चल रहा है अब थोड़ा बहुत ही माल बचा है आपको अगर चाहिए तो ले कर जा सकते हो नहीं तो ख़त्म हो जाएगा नहीं यह तो कम्पनी की तरफ़ से ही रेट है मैम इसको तो नहीं कम कर पाएँगे हम दस रुपये किलो पर भी नहीं कम कर पाएँगे हाँ आप लेते तो हो वह ठीक है लेकिन चलो आप बोल रहे हो तो मैं अपने नुकसान के ऊपर उसको दस रूपये किलो पर कम कर देती हूँ चार सौ नब्बे रुपये किलो पर ले जा सकते हो आप हाँ आपको कितना चाहिए मैम दस किलो चाहिए हाँ हाँ इतना तो आराम से मिल जाएगा अगर आपको और भी चाहिए तो आप ले सकते हो आकर के नहीं नहीं घर पहुँच सेवा है हमारे पास नहीं आप अपना एड्रेस फ़ोन नम्बर वगैरह सब दे दीजिए और पेमेंट आप कैसे करेंगी हाँ देखिए न ज़रूर हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर मैम हाँ ओ के